नमस्ते भैया जी जी भैया ऐसा है हमको अपने किचन में नए नए अच्छे अच्छे वो बॉक्स बनवाने हैं हाँ तो इसके लिए हमने आपसे सम्पर्क किया है

जी जि

जी नहीं भैया लगी तो नहीं हैं

आप ले आइए तो सबसे अच्छी बात है मँगाना नहीं पड़ेगा

नहीं पर डे पर करवाएँगे हाँ क्योंकि ठेके पर पैसे बहुत पड़ जाते हैं काम भी अच्छा नहीं होता है जी भैया

हाँ हाँ

ठीक ठीक ठीक

नीचे और ऊपर दोनों साइड में करवाना है

नहीं भैया लाइट आती है चौबीस घंटे जी हाँ जी

जी भैया जी ठीक ठीक ठीक ठीक नमस्ते भैया